हमारे क्षेत्र में अक्सर बहुत से पक्षी देखे जाते हैं जैसे कि कुछ विशेष प्रकार की चिड़िया कौवे चील इत्यादि तोते भी दिख जाते हैं बहुत कभी आते हैं पेड़ पर बैठे हुए इसके अलावा कोयल भी आती है जो आवाज़ लगाती है बाहर से घर के बाहर पेड़ पर बैठ कर और कुछ जबलपुर के जैसे विशेष स्थानों पर जाएँगे हम जैसे पाट बाबा पर जाते हैं तो वहाँ पर मोर दिखता है पाट बाबा की जो जंगल है वहाँ पर मोर रहते हैं बहुत सारे मोर दिखते हैं जो शहर में बाक़ी किसी जगह पर तो नहीं दिखेंगे मेन रोड में लेकिन ख़ास कर जंगलों में ज़रूर दिख जाते हैं इसके अलावा कुंवारी घाट में ठंडी के सीज़न में कुछ विशेष प्रकार के सफ़ेद पक्षी आते हैं जो नदी के सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाते हैं लोग ख़ास कर उन्हें देखने के लिए कुंवार्री घाट जाते हैं ठंडी के टाइम और उन्हें खाना देते हैं और वो ऐसे उड़ कर अपनी नदी की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ाते हैं और भी जबलपुर की कुछ पहाड़ी क्षेत्र हो गए जंगल के क्षेत्र हो गए यहाँ पर भी ऐसे बहुत से पक्षियों के बारे में देखा जा सकता है और जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं हो सकता मैं उनका नाम भी ना पता हो ऐसे कुछ विशेष प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं और हमारी पसंद के हिसाब से तो हमें रंगीन पक्षी पसंद आते हैं जैसे कि मोर हो गया विशेष प्रकार के तोते और और भी बहुत कुछ जिन में अच्छे अच्छे कलर हो जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी हो ये सारे पक्षी हमें और सभी लोगों को आकर्षित करते हैं